अभी के दौर में भारत में बहुत तरह की राजनीति चल रही है बहुत सारी पार्टी है राजनीतिक पार्टी है सब अपना अलग अलग पार्टियाँ अपना अपना सत्ता के लिए सब मतलब चुनाव लड़ते हैं उसके बाद जब चुनाव जीतते हैं चुनाव से पहले बहुत सारा वादा करते हैं यह करेंगे वह करेंगे यह मतलब चुनाव जीतने के बाद मतलब पब्लिक को जनता को कोई नहीं देखता है सब अपनी अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं जीतने के बाद टाइम जल्दी नहीं आता है देखने के लिए कि कौन क्या है नहीं है क्या दिक्कत है नहीं है अभी के तो पहले से अच्छा अभी के दौर में है पहले यह सब होता था अभी के दौर में अच्छा है जो मतलब राजनीतिक पार्टी सब जीतने के बाद कुछ कुछ काम हुआ है जैसे कि यह मतलब नरेन्द्र मोदी यह सबके आने से भारत में बहुत सारा बदलाव हुआ है बहुत सारा नोकरियाँ हुई हैं उसके बाद किसान को फ़ायदा हुआ है सबसे ज़्यादा तो किसान को फ़ायदा हुआ है जो मतलब जिस अनाज को हमलोग खाते हैं उपजाते हैं और जो है अनाज मतलब उपज होती है उपज के बाद पहले ज़्यादे दाम में नहीं बिकता था और किसान सब मेहनत बहुत करता था उसके बाद जब मोदी आए तो उसके बाद जब मोदी आए तो वह किसान का थोड़ा मतलब वह बढ़ गया है जैसे कि अनाज उपजाते हैं तो उसके बाद ज़्यादे दाम में बिकता है तो किसान के लिए बहुत सारा लाभदायक है जैसे कि मोदी आने के बाद नोटबन्दी हुआ नोटबन्दी में मतलब जितना भी काला धन था वह जब्त हुआ उसके बाद जिसके पास ज़्यादा पैसा था वह मतलब जमा नहीं कर पाए जला जला दिए पानी में फेंक दिए यह नोटबन्दी से बहुत सारा लाभ मिला है जैसे कि मोदी आने के बाद मतलब वह उतना माइन्ड से बहुत सारा काम किया मोदी आने से यह मतलब कोरोना वायरस आया तो मोदी ही था जो मतलब उसको कन्ट्रोल कर पाया

मोदी भारत में वैक्सीन उपलब्ध करवाया जो यहाँ बने तो भारत का भारत में पैसा रहे भारत का लाभ हो विकास हो और नहीं तो दूसरे देश का विकास होगा वहाँ पैसा जाएगा भारत में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मलतब मोदी के आने के बाद बदला भारत भारत में अब जो भी फॉर्म ऑनलाइन होता है मतलब डिजिटल इण्डिया बना दिया भारत में जितना भी काम होता है सब ऑनलाइन होता है मतलब कुछ परसेन्टेज है जो मतलब ऑफलाइन होता है वह भी ऑनलाइन हो जाएगा और किसान किसान के लिए तो यह लाभ हुआ जो मतलब किसानी सम्मान योजना देता है सम्मान निधि योजना देता है दो हज़ार चार महीना पर आता है एकाउन्ट में साल में छह हज़ार रुपया देता है इस यह मतलब लागू मोदी ही किए पहले से नहीं था उसके बाद जब मोदी जीते तो सत्ता में आए तो उसके बाद जम्मू में तीन सौ सत्तर धारा भी हटवाए डेढ़ लाख रुपया उसके बाद वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में जमीन मतलब अदर स्टेट का आदमी खरीद नहीं पाते थे एक तो वहाँ पर मतलब आप जो है आदमी जमीन वहाँ पर खरीद पाएँगे दूसरे राज्य का भी आदमी खरीद पाएँगे यह पहले यह सब लागू था तो वहाँ पर जो था वहीं पर था जो है न किसी को मतलब जमीन खरीदने का हक नहीं था दूसरा स्टेट से दूसरा राज्य का रहता था वहाँ पर काम करता था रूम रेन्ट पर लेकर काम करता था मगर जो है उसको खरीदने का हक़ नहीं था मोदी आने के बाद वह हटवाया वहाँ पर उसके बाद जब मोदी आए तो यहाँ पर राम मन्दिर का केस चल रहा था अयोध्या में वहाँ पर राम मन्दिर अपना तो ऐसे कोशिश करके जितनी जल्दी होगा आप फाइनल करके उसके बाद राम मन्दिर भी यह बना मोदी आने से हम बहुत हमलोग लाभ मिला हमलोग को और मोदी आने से बहुत सारा लाभ मिला मतलब आगे जैसे कि अग्निवीर की बहाली मतलब आर्मी वाला जो है वह चार साल का कर दिया जैसे ही चार साल का करने से यह हुआ जो बेरोजगार बैठे हैं उसको भी मौका मिले जैसे कि चार साल में होता है कि यह मतलब हट जाए तो मतलब दूसरा फिर मिलेगा मतलब जैसे जो आदमी बैठा हुआ है स्टूडेन्ट सब उसको भी मतलब उसमें वैकेन्सी रहेगा ज़्यादे तब ना फॉर्म पड़ेगा एक आदमी भी साठ साल नौकरी करता है तो वह साठ वर्ष तक नौकरी करता था तो उसमें दूसरा आदमी को सीट खाली नहीं थी तो दूसरा आदमी नहीं भर पाते थे दूसरा आदमी नहीं जा पाते थे उसमें तो मतलब सीट कम रहती थी अब जो है चार साल नौकरी करने के बाद निकलेगा तो फिर वहाँ सीट खाली हुई तो फिर दूसरा आदमी को लेगा तो मतलब इण्डिया में बहुत सारी आर्मी की वैकेन्सी मतलब बची रहेगी जो हर एक साल लिया जाएगा यह सब जो है मोदी आने के बाद मोदी के कहने पर मतलब सब हुआ जो मतलब बिहार इण्डिया पूरा विकसित हुआ अब डिजिटल इण्डिया हो गया सब जगह ऑनलाइन होने लगा सब काम ऑनलाइन होता है उसके बाद जब छात्रवृत्ति मिलने स्टूडेट को मिलता था तो उसमें अब जो है पच्चीस हज़ार कर दिया उसके बाद टेन्डर वाला कोर्स उसके बाद दस हज़ार मैट्रिक वाला कोर्स सेकेण्ड वाला को भी मिलता है उसके बाद इस तरह से मतलब बहुत सारी योजना है जो मोदी के द्वारा चलाया गया ऐसे समूह जो है समूह के भी मतलब मोदी मतलब अथी कर दिया जो समूह अच्छा चीज़ है समूह को हटाया नहीं यह समूह के सपोर्ट में खड़ा हुआ और उसके बाद जब समूह भी आगे चलने लगा समूह चलता है तो गरीब का बहुत सारा लाभ होता है यह सब जो है ना हर जगह मोदी का सपोर्ट से हो रहा है यह हमलोग का सबसे अच्छा नेता मोदी है नरेन्द्र मोदी है उस मोदी भारत के लिए बहुत सारा काज किया उसके बाद नरेन्द्र मोदी मतलब मिलने तो उससे हम यह कह सकते हैं जो मतलब बिहार का और सारा विकसित है यह मतलब तीसरी बार जीते हैं तो